हँ हम स्वीटर बनबै छी पहिले बनबै छलहुँ हमरसभ अवस्था पहिले छल तऽ प्लेन बनबै छलहुँ आब यूट्यूबपर मे देखलियै बहुत तरहक डिजाइन सुन्दर सुन्दर अबै छै तऽ ओसभ बहुत पसन्द यए ओहि सभसँ हमसभ बड्ड खुश छी आब हमरासभ बुते तऽ भऽ सकतै ओसभ देखैत छियै से बड्ड नीक लागैए बहुत नीक लागैए तखन तऽ हमरासभक आब तऽ आँखिओ नहि ओतेक काज कए रहल छै ताहि सभसँ जेना जे होइत छै से स्वीटर हमसभ पहिने साधारण बनबै छलियै पहिलुका युग तऽ सएह छलै जे प् साधारण स्वेटर बनबै छलियै आब बहुत सुन्दर सुन्दर डिजाइन देखि रहल छियै ओहिसभसँ बहुत हमसभ खुश छी बाल बच्चासभ पहिरैए बहुत खुश छी ओ देखि कऽ डिजाइन एकसँ एक डिजाइनसभ आबि रहल हेँ यूट्यूबपर मे से बहुत सुन्दर देखाइए आओर एहिसभसँ हमसभ बहुत खुश छी कोनो तरहक अथी नहि लागैए आओर बढ़िएँ बात छै जे हमर बाल बच्चासभ सीखैए बनबैए देखैए ओहिसभसँ देखि देखि कऽ हमरोसभकेँ मोन खुश होइए जे हमरासभसँ नहि होइए तऽ हमरसभके बाल बच्चा तऽ आब बनेतै हमसभ तऽ प्लेन बनबै छलियै पहिलका युग रहय आब अपन एकसँ एक डिजाइन देखैत छियै सभसँ तऽ हमरासभकेँ बहुत मोन खुश भऽ रहल हेँ जे हमरा मिथिलामे एहन सुन्दर डिजाइन बनि रहल हेँ एहि सभसँ बहुत खुशी हमसभ छी आओर की कहब धन्यवाद